नमस्कार मैं राखी बात कर रही हूँ जी मैंने अभी कुछ समय पहले खाना ऑर्डर किया था क्या मैं जान सकता हूँ वो कब तक आएगा जी सर मैं नारियल खेड़ा भोपाल से बात कर रही हूँ जी डी आई जी बंगलो के पास नारियल खेड़ा भोपाल जी जी इसी जगह पर मैंने खाना ऑर्डर करवाया था कब तक आएगा भैया अच्छा टाइम लगेगा आप थोड़ा जल्दी नहीं कर पाएंगे क्या

जी मुझे जल्दी चाहिए थोड़ा आप जल्दी कीजिए अभी तक पहुंचा नहीं है निकल गया था फिर क्यों नहीं आया अभी तक आप एक बार जाँच सकते हैं आप मुझे उस उनका नंबर दे दीजिए कि अभी तक खाना क्यों नहीं आया मैं उनको फ़ोन कर के ख़ुद पूछ लूँगी जी जी धन्यवाद